شادیوں پہ دلہنوں کو بہت سارے تحفے دیے جاتے ہیں جیسے گھر جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیش دیتے ہیں سوٹ دیتے ہیں اور جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ایسے ہی دیتے ہیں جیسے کوئی جیولری دے دیتا ہے کوئی کروکری دے دیتا ہے یا گھر میں روز روز یوز ہونے والی چیزیں دے دیتے ہیں کیش بھی دے دیتے ہیں اور ڈیلی یوزز کے سامان دیتے ہیں الیکٹرانکس کا سامان دیتے ہیں ٹی وی وغیرہ بھی دیتے ہیں مکسی جو جو یوز ہوتی ہے روز وہ بھی دیتے ہیں اور جہیز کا چلن تو عام ہے ابھی ہندوستان میں تو جہیز دیا ہی جاتا ہے ہندوستان میں جہیز میں آج کل تو بڑی بڑی چیزیں دی جاتی ہیں جیسے گاڑی دے دیتے ہیں موٹر سائکل دے دیتے ہیں بہت چیزیں دی جاتی ہیں